और हम जैसे धान का फसल उगाते हैं धान का फसल का उगाते हैं तो जुलाई महीने में ही धान को लगाते है जुलाई महीने में धान को लगाते है तो हमको पानी की जरूरत होती है बारिश होती है तो पानी की जरूरत होती है मशीनों से भी सहायता लेते है सहायता लेते है और फसल को अच्छे से अच्छे उगाते है अच्छे अच्छे उगाते है और फसल को उगा करके और उगा करके जो है अपने व्यवसाय को जो है फसल ज़्यादा है गया तो अपने घरो में खाने के लिए रख के और फसल को जो है धान को बेच भी देते है बेच के जो है आगे का कार्यक्रम हुआ जैसे कि शादी विवाह हुआ बच्चों की पढ़ाई हुई लड़के की लड़की की सगाई हुई कोई भी कार्य हुआ जो है उसमें भी लगा देते है हम पशु भी है रखे है चारा ऊ पैरा पैदा हुआ पैरा हुआ तो उसको जो है सूखे जगह पर अच्छे जगह से रख दिए कि हमारे पशुओं को खिलाने के काम में आएगा पशु को जो है गेहूँ की उसके बाद धान काटते है तो हम गेहूँ बो देते है उसमें गेहूँ बोते है गेहूँ बोने के बाद जो है फसल तैयार हो जाती है फसल तैयार होती तो उसको काटते हैं काटते है तो कटाई कर के जो है दवाई करते है दवाई करके उसमे से गेहूँ अलग करते है भूसा अलग करते है भूसा तो घरों में रख देते है क्योंकि हमारे पशु को खिलाने के काम में आएगा और गेहूँ को सुरक्षित घर में रखते है गेहूँ को खाने के लिए अपने घरों में सुरक्षित दिया देते है जिसका लिया दिया जिसके कर्ज लिया है किसी से गेहूँ बोने के लिए लिया किसी से पानी भरने के लिए लिया तो उसको हम देके उसको अपना घर में रख के और बेच देते है मार्केट में ले जाके के जब मार्केट में ले जाके बेच देते है तो उससे हमको पैसा मिलता है तो उसको जिससे कर्ज लिए रहते उसको भरते है अगर हमारी फसल जो है फसल नहीं हो पाती सही ढंग से सही ढंग से नहीं हो पाती तो हम कर्ज को नही दे पाते है सही ढंग से इसके लिए हम जो है ये खेती की अच्छी तरीके से जो है बोआई जोताई नहीं कर पाते हैं हर फसल का हर मौसम में जैसे आलू हुआ आलू को हम लगाए आलू को लगाए और आलू को तैयार हो गई आलू को खोद लिए आलू को खोद के अपने सब्जियाँ बनाते है सब्जियाँ बनाने में जो है जो उपयोग करते है घर के लिए उसको भी जो बच गई तो हम मार्केट में बेच देते है जब मार्केट में बेच देते हैं उससे भी हमको पैसा मिलता है तो उससे भी अपना ये बच्चों के पढ़ाई हुई पढ़ाई लिखाई हुआ लड़की लड़की की जैसे सगाई हुआ कहीं जो है आना जाना हुआ माने कही मंदिर मस्जिद में कही भी किधर भी जाना हुआ तो उससे हम अपना व्यवसाय करते है